अहाँ जे सैमसंगके मोबाईल लेने रहियै ओ चलि नहि रहल यऽ बीस हजार टको लागि गेल आ मोबाईल चलि नहि रहल यऽ कोन उपाय करब हम